جی ہاں مجھے بلندیوں سے بہت ڈر لگتا تھا بہت میں زیادہ ڈرتا تھا خصوصاً جب میں چھت پہ چڑھتا تھا پانچویں بلڈنگ یا چھٹی بلڈنگ كے بعد جب چھت پر جاتا تھا تو نیچے دیكھ كر یا دنیا كو دیكھ كر كے اس اونچائی سے بہت خوف كھاتا تھا اسی طرح سے ایک دو دفعہ پہاڑ پر بھی چڑھنے كا موقعہ ملا ہے وہاں بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے لیكن یہ فوبیا اور یہ ڈر عمر كے بڑھتے بڑھتے اور بڑے ہوتے ہوتے ختم ہو گیا ہے اور اب میں نے اس فوبیا پر اور اس ڈر پر مجھے كنٹرول حاصل ہوگیا ہے اور اس طریقے سے اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہے